हैलो हाजी अज कल खोत्ती दिक्खेआ जाए ते बड़ा जादा बदलाव आई गेदा ऐ अस दिक्खा ने न कि हर रोज़ नमां बदलाव आवा दा ऐ मतलव कि जादा बदलाव आ दा ऐ ते अज कल जेहाड़ी फसल ऐ ओह् मतलव बड़ा अग्गे बधी चुकी ऐ मतलव फसल अस बड़ा जादा टैकनॉसजी कन्नै करने होन्ने बड़ी जादा मतलव बड़ी जादा टैकनॉसजी आई गेदी ऐ अज्ज दे जमाने च अस अज कल दिक्खो कि पैह्लें मतलव साढ़े दादे परदादे मम्मी डैड़ी मतलव ओह्दे दादे परदादे केह् करदे हे कि बल जुगड़ने मतलव कि जियां लाई लैओ डंगर जुगड़ने केह् आखदे उनें डंगर गै आखदे डंगर जुगड़ने कि बैल जुगड़ने उनें गै अस बांहदेहदे हे ते अज कल दिक्खो कि नमां तरीका आई दा ट्रैक्टर आई दे एह् मशीनां आई दियां उंदे नै बाहनी पैह्लैं बजुर्ग केह् करदे होंदे हे कि डंगरैं कन्नै ब्हांदे हे ते घर दा गै हैल होंदा हा ते घर दा हैल पांदे हे हैना ते हून अस दिक्खो ताकि जेह्ड़ी नमीं टैकनॉजी आई दी ऐ ना ते ओह्दे बिच्च अस केह् करा ने कि न्यू टैकनॉलजी आई गेदी ऐ ट्रैक्टर आई गेदे अस अपनी जमीना गी जियां हून जान च कराई सकने हैना ते ओह्दे बिच्च गै लाई लैओ ओह्दै बिच्च गै अस मतलव बड़ा किश हानिकार आई गेदे मतलव बड़ा हून बड़े कैमिकल आई गेदे न बिच्च गै जेह्ड़ी अस दवाईयां दवुईयां सुट्ट करने सप्रे करा ने घा मारने आह्ली दवा होई ते लाऽन मारने आह्ली दवा होई एह् अस पाईयै हून जैह्र ई ऐ पैह्लैं लोग करदे होंदे ही के घर दा हैल होंदा ही ते ओह् चल पाई दित्ता ते गल्ल खत्म होई गेई अज्जे दे जमाने च ओह् तरीका रेहा गै नी बड़ी जादा टैकनॉलजी अग्गैं चली गेदी ऐ ते अस जिसी बी दिक्खो तां हून ग्राईं लोकैं च बी पैह्लैं ग्राएं बिच्च होंदा हा कि इयां नेंई पाना एह् घर दा हैल ई पाना हून ग्राएं बिच्च बी उऐ कम्म ऐ कि बड़ी ओह् पांदे दवाईयां पांदे सप्रे करदे बड़ा जूरिया डाया जो आए दा हून हैल हूल आई दा हून पैह्लैं एह् लोग नेंई करदे ही तो हून दिक्खो साढ़ी टैकनॉलजी किन्नी अग्गैं बदी चुकी दी ऐ पैह्लैं लोकैं डंगर रक्खे दे होंदे ही ते चारने गी जंदे ही ते हून कुसै नै रक्के दे नी सारै ट्रैक्टर आई गेदे मशीनां आई गेदियां कनकां ब'ड्डने पैह्लैं लोग आपैं बाह्ड्डी करदे होंदे ही ते हून ऐसी आपं नी हून मशीनां लाई दियां मशीनैं कन्नैं बाह्ड्डी करने होने अस ते हून दिक्खो पैह्लैं हून अज्ज दे जमाने दे मशीनें कन्नै हून दाने निकला दे मशीना कन्नै गै मक्कां दे दाने निकला दे कनक निकला दी पैह्लैं मक्कां दाने कुट्टी कट्टियै क'ड्डदे होंदे ही ते हून दिक्को तां हून इध्दर एह् मशीनां आई गेदियां न मशीनें कन्नै क'ड्डा दाने के जे मशीनैं कन्नै बाह्ड्डियां करा दे ते हून अच्छा दिक्खो कि इस दुनियां च टैकनॉलजी ना बड़ी जादै बदी गेदी ऐ ते एह् साढ़ा देश बड़ी अग्गें तरक्की करा दा ऐ हून पिछले जमाने साढ़े बजुर्ग बचारे मरी जंदे ही हल बाही बाही बाही हून दिक्खो ता ट्रैक्टर लाया ते खेत्ती बाड़ी कीती ते चलिये खेत्ती बाड़ी कीती ते लाया कोई पैह्लैं लोग साढ़े अट्ठ अट्ठ दिन ब्हांदैं गै लाई ओड़दे होंदे हे हून दिक्खो ट्रैक्टर औंदे तां इक्कै दिने च बाहियै चली जंदे इक्कै दिने च ब्हाईयै राहियै चली जंदे सोहागा सूगा फेरियै चली जंदे पैह्लैं लोग जिसलै बांहदे ही ते उसलै बड़ा टैम लांदे ही उसलै दस दस दिन लग्गी जंदे ही बांह्दे बी बांहदे रांह्दे ते हून दिक्खो चलो हाल्ली बी ग्राएं च फर्क ऐ थोह्ड़ा ग्राएं हाल्ली बी कुश लोग न कि इसलै बी खुद दे डंगर बी रक्खे होने कुसै ना कुसै घर दे ई बैल रक्खे दे होने न कोई तो कोई बांह्दा ऐ ग्रएं च शैह्रैं च अज कल जित्थैं दिक्खो मैन्टै ट्रैक्टर लैओ ते चलो जी चलो ग्राएं बिच्च बी होई गेदा ऐ लेकिन हून ग्राएं च बी होई गेदा ऐ लेकिन हून ग्राएं च दिक्खो ग्राएं च फर्क ऐ ग्राएं च फैसलिटियां बड़ियां ग्राएं च खुद ई बाह्ड्डी करदे ते शैह्र च मशीनां बलांदे पंजाब लाई लैओ तुस पंजाब च दिक्खो हून उत्थैं पैह्लैं उत्थें करदे हे ओह्बी हून अद कल मशीनां बलांदे न ते ग्राएं च मतलव लाई लैओ तुस जम्मू च अज्ज दे जमाने च थोह्ड़ा ऐ फर्क है हाली तक हैना थैंकयू धन्याबाद